भारतीय संस्कृति में रंगोली सूर्य को जल अर्पित करना माथे पर कुमकुम लगाना जनेऊ पहनना और पूजा के लिए मंदिर जाना यह सब बहुत महत्वपूर्ण और यह हमारी भारतीय संस्कृति को भी दर्शाता है जैसे की हम देखिए रंगोली हम रंगोली क्यों करते हैं हम रंगोली इसीलिए करते हैं जैसे दीपावली पे हम रंगोली कारके लक्ष्मी माता का आगमन करते हैं अपने घर में हम अपने दरवाजे पे रंगोली करते हैं और हम अपने माथे पर कुमकुम लगाते हैं हम अपने माथे पर कुमकुम लगा के अपना ध्यान केंद्र को अपने लक्ष्य को एक एक लक्ष्य को करते हैं और जनेऊ पहनते हैं जो हमें साकारात्मक रखता है और हम मंदिर जाते है हम भगवान से मिलते हैं हम भगवान से अपने बातें बोलते हैं और यह हमारे धार्मिक रिवाज है क्योंकि यह सब हमारे संस्कृति को दर्शता है और हमें भारतीय संस्कृति से जोड़ रखता है यह सब बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि हम सांस्कृतिक कि संस्कृति से जुड़े हुए हैं और रंगोली करना सूर्य को जल अर्पित करते हैं क्योंकि हम सूर्य को जल अर्पित करते हैं इसीलिए करते हैं क्योंकि हम अपनी सुबह पहली सुबह को सूर्य को जल अर्पित करके उनका आशीर्वाद लेके अपना दिन शुभ करते हैं